हेलो हाँ सर अपने सुमन्त सर बोलै छिए जी कहलिए कि जे मालूम भेलै कि अपनेँके जे साइन्टिफिकके अहाँ अपनेँ शिक्षा लऽ रहल छिए लेकिन जे हमरा बिहारके वातावरणके बारेमे जानकारी अपनेसँ लेबैके रहलैहँ जी हाँ वातावरण कइसन छै बिहारके माने सम शीतोष्ण वातावरण छै या कइसन वातावरण छै वहाँ बिहारके हमेशा माने सालोभरि कइसन वातावरण रहै छै वहाँके डेमोग्राफी की छै ई सबके बारेमे थोड़ा अपनेके भौगोलिक

जी जी नहि किसान नहि छी हम अपनेँके हम स्टुडेन्ट छी जेकि दोसरा जगह रहै छी अगर पर्यटकके तौरपर बिहारमे जे जाइके बारेमे सोचै छिए तऽ सोचलिए कि अब जानकारी ले लेल जाइ ले लेल जाउ बिहारके बारेमे तऽ अपनहिके नम्बर हम नम्बर मोबाइल सङ्ख्या प्राप्त भेलै छै तनि अपनेसँ बात कर लेल छी करै छिए

जी जी सालोभर वहाँ बारिश होइत रहै छै या जे डेमोग्रेफिक जे छै मौसम रहै छै ओहि प्रकारसँ रहै छै

आब ने भेलै महाराष्ट्रमे मुम्बइ सबमे नहि होइ छै कि जे सभ दिन एके समान मौसम रहै छै जाड़ा गर्मीसब दिन एके जाड़ि अहाँके जाड़ि ठाड़ि एके जइसे रहतै अपनेके घर गरमी भी सेमे मने वहाँ सबदिन एके मौसम रहै छै मुम्बइमे नहि देखै छिए महाराष्ट्रमे अहाँ अच्छा अच्छा यहाँपर चेन्ज होइत रहै छै कि नहि सर्दीके महिनामे सर्दी गरमी जी जी जी जी जी हाँ आओर गरमीमे लगभग सेन्सेक्स कतना डिग्री तक लेल जाइ छलैए सर जी सरजी बोलल गेलिए बोलल जाइ छै कि जे अपनेके सुनै छलिए बिहारमे सबसँ गरम जगह गया छै कि आओर कोइ जगह अइसन मने अपनेके दिमागमे छै कि जे माने सबसँ ज्यादे गरमीवला जगह अपनेके गया छै बिहार बिहारमे छलैए

वातावरण माने मिलाजुलाकऽ अपनेके कहल जाउ तऽ वातावरण ठीक छै बिहारके यहाँके वातावरण ठीक छै बिहारके कि ने सोचल जाइ छै जे जी ने आओर तऽ अपनेके इएह कुछ अगर विशेष अपनेके अगर खबर होइ चलै तऽ अपनेके कनिटा देब बता देल जेतै जी ठीक जी जी ठीक